हा जीअं त सिका ऐं स्टैंप जमा करणु हिकु सुठी हैबिट आहे जंहिंजे करे मां तव्हांखे पाण बि सलाह ॾेई सघां थो त इहो हिकु यादगारु किस्म जो तरीक़ो आहे